تلنگانہ میں کچھ ایسے مقامی خیراتی ادارے بھی ہیں جو کمیونٹی ہال ہے جیسے غریب لوگوں کو کمیونٹی ہال میں کچھ فنکشنس کر لے سکتے اور اس میں تھوڑا بہت تھوڑا تھوڑے پیسے دے کے بھی یا ایسچ خیراتی ادارے میں بھی ایسا کر لے سکتے حیدرآباد ضلع میں اَہم کردار ہے یہ اور وہاں یہاں کے اور ایک اہمیت یہ ہے کہ اولڈ ایج ہوم ہے اور چھوٹے بچوں کا وہ ہے دوا خانے ہے اور سرکاری دوا خانے تو بہت ہیں جیسے بچّوں کو ٹیکے دلاتے وہ کرتے اور بڑے لوگ بھی جا کے اس میں گورنمنٹ دوا خانوں میں گولیاں وغیرہ لا لیتے کر لیتے جیسا کہ قلعہ میں ہے قلعہ کا ہاسپٹل ہے ایریا ہاسپٹل وہ ہے اور ہر جگہ گورنمنٹ ایریا بائی گورمنٹ کا الحمدُاللّہ اچھّا ہے اور وہاں پہ سرکاری اچھّا لوگ دیتے کرتے وہ بھی اچھّا ہے وہاں پہ اور اور ہر خاندان کو جا کے چائلڈ ہوم ہے اولڈ ایج ہوم ہے اور فاسٹ ہوم ہے اور وہاں جا کے اپنی کمیونٹی ہال میں اپنا وہ کر لیتے آپ ہنڈریڈ روپیز لا لیے تو ٹوئنٹی یا ففٹین یا ٹوئنٹی تک کھانا بھی کھا لے سکتے فائیو روپیز میں لنچ ہے یہاں پہ لنچ بھی کر لے سکتے گورنمنت کی طرف سے ہے یہ سب